अह अह नोंगौ नोंगौमोन बबेनिफ्राय होनदोंमोन आच्चा आच्चा दे अह थ' नोंगौथ' अह नोंथां दे सार बुं मा

औ औ औ नोंगौ फरायनायाथ' सार दा मथा मथि स्टाडिया आंनिया आंथ' रेगुलार मोनसे माबा रुटिन दं नालाय फरायनायनि बेबादि आं माने आंनि स्टाडिखौ आं मोजाङैनो खालामगासिनो आरो नेक्स्ट माबा रिजाल्टाबो मोजांआनो जागोन होन्नानै आंनियाव मोनसे आसा दं आरो जानाय जानाय जानाय लोंनायाथ' सामफ्रामबो ना बेदर मोनजायाबाबो ओंखाम खिनिखौ मोनजायो आरो फरायनायनि खेथ्रआव जोंना फाडाराथ' दा गैला मादारानो एसे नोजोर होयो आरो बांसिनै थारमाने बेसे फरायदों मा खालामबाय दं बेसे माने बेसे टाइम दा बिजाबजों ज'यो बेसे बायह्रायाव गेलेयो बेखौ नोजोर हो होबाय थायो बेबादिनो आंबो थारमाने बिमा बिमानि माबाखौ माबानानै माने मोजां माने रिजाल्टखौ बिमा बिफा बुंनाय हिसाबै आं रिजाल्टखौ मोजां खालामनो सानगासिनो आय नोंगौ नोंगौ अह आच्चा आच्चा आच्चा टिउसना टिउसनखौथ' आं सिगां लादोंमोन दा मटा मटि मास मोनसेसो जाबाय लाजाथ'वाखै दा गाइखेरखौथ' सामफ्रामबो मोनबाय थाया बे बाथ्राया थाबाय नालाय फरायनायाव आं मोनायावथ' आं मटा मटि दसथा सिमहालागै फरायो ओमफ्राय फुंआवबो एसे थाब साराय सारिथा फासथासोआव सिखारनानै मटा मटि एक घन्टा देर घन्थाया रेगुलार जायो मोजां जादों जा टेंकिउ